ہیلو السلام علیکم سے میم

اور سب ٹھیک ہے ہاں جی میم آتا ہوں میں پہلے وہی کرتا ہوں آتا ہوں دوڑتا ہوں پہلے پی ٹی کرتا ہوں ہاں آپ بھی بہت اچھے سے دھیان دیتے ہیں اسی طرح دھیان دیتا رہے گا تو ان شاء اللہ آگے چل کر اچھا کھلاڑی بن سکوں گا آپ کا بھی نام روشن ہوگا جی جی جی انشاء اللہ دھیان دیجیے گا ضرور ہو جائے گا

ہاں جی روز روز آؤں گا نہیں کروں گا جی ٹائمنگ بھی بہت اچھا ہے اس سے ہم فری رہتے ہیں آ کے سے کھیل سکتے ہم لوگ ہم لوگ ہمارے سارے ساتھی ہی بہت خوش ہے بہت اچھا سکھاتے ہیں آپ ہوں جی جی ہاں روزانہ آئیں گے اب نگا نہیں ہوگا اب آپ ک روزانہ آئیں گے ٹرینگ کے لیے جی جی اور ٹیسٹ وغیرہ کب ہوگا کانوں کا ٹیسٹ ہاں پرسوں کا ٹیسٹ ہے جی ٹھیک ہے پھر انشاء اللہ آتے ہیں روزانہ آئیں گے ہوں ہوں ٹھیک ہے وعلیکم السلام